जि'यां केह् अज्ज असें संगी संगीत दे बारे च जानने आं संगीत साढ़े मनै दी स्थिति गी शांत करने च मदद करदा ऐ केईं बारी अस बड़ी टेंशन च होने आं तां असीं कोई कोई भजन सुनी लेचै ते उ'दे कन्नै केह् होंदा कि साढ़ा मन बड़ा शांत होई जंदा संगीत अजें होर बी बड़े कम्में च साथ दिंदा ऐ जि'यां लोक धर्म शिक्षा ते भगवान कन्नै जुड़ने च मदद करदा ऐ केईं बारी अस मंदर च कीर्तन करने आं ओह् मंदर च कीर्तन करने आं ते उ'दे च बी असें केईं भजन ऐसे होंदे कि जेह्ड़े कि कि ऐसे होंदे कि जेह्ड़े साढ़े चंगे कम्म करने च चंगे कम्म चंगे कम्म आस्तै प्रेरित करदे आं उं'दे च मिगी इक भजन बड़ा गै पसंद ऐ में बालक तूं माता मां एह् माता वैष्णो देवी दा भजन ऐ इस भजन गी जेल्लै कि में बड़ी टेंशन च होनी आं केईं बारी में बड़ा डिप्रेशन जां किश होंदा ऐ ते में इस भजन गी सुननियां ते मिगी एह् भजन बड़ा गै चंगा लगदा ऐ इस करियै संगीत साढ़े जीवन च इक मुक्ख भूमिका रखदा ऐ जेह्दे कन्नै कि असें गी अपने जीवन दे अपने जीवन च हर दुक्ख सुख दा दुक्ख सुख गी मिटाने च साढ़ी मदद करदे न